हा ऐसे दिन हा अहिड़ा ॾींहं बि ईंदा आहिनि जो कॾहिं कई वारी लॻंदो आहे कि थोरी ड्रॉइंग करिणी खपे पर वरी घर जा कम दिनचर्या घर जे रोज़ रोज़ जा कम ॿारनि खे ॾिसणो पोटा पोटियूं इन इन ई उलझन में हाणे थोरो घटि ई टाइम थी ॾेई सघां पई कोन थी करे सघां हेतिरो कमु अॻिते ॾाढो कंदा हुयासीं हाणे कोन था कयूं पिया इन में बस थोरो घणो ई कब लकीरां बस पाए करे कोन हेतिरो कोन थो थी सघे जय झूलेलाल